हमरा सभके बेगूसराय जिलामे जइसेकि दीना भद्रीके मेला होइ छै अथी रविदास पूजा होइ छै शिवजीके पूजा होइ छै श्रीराम भगवानके पूजा होइ छै ओसब करै छिए हमरा सभके ओसब बहुत पसन्द बेगूसराय जिलामे इएहसब काम होइ छै जइसेकि सब कोइ अपनासभ हिन्दू धरमके जतेक छथिन सब अपना बेगूसराय जिलाके दीना भद्री भेलै जइसेकि मथी राम राम धुनी भेलै जइसे शिव पूजन भेलै जइसे दुरगा पूजा भेलै ईसबके देवी देवताके हमसभ पुजै छिए तब इएहसब जिला पुजलाके उपर माँगै छिए बाल बच्चा खातिर वरदान तऽ हुनकासे मिलै छै जेकि बाल बच्चा सुखी शान्ति रहै ओहि खातिर ईसबके पूजा पाठ करल जाइ छै बेगूसराय जिलामे महादेव होलखिन दुरगा माता भेलखिन दीना भद्रीके मेला भेलै जइसेकि किशुनजीके मेला होइ छै ईसब अपना पूजा पाठ अपना बेगूसराय जिलामे अभी होइ रहलै तऽ हमसभ भगवान सभके पसन्द छै जइसेकि राम भगवानके मन्दिरमे अइसे होइ रहै ओसबसे अपना हिन्दू धरमके लिए तऽ ओ सभके सब हिन्दू धरम पूजा पाठ सभी देवता जतेक हिन्दुस्तानके देवता छिकथिन हिन्दूके तऽ सभके पूजाके करै पड़ै छै जइसे दुरगा होलखिन छठि होलखिन दीना भद्रीके मेला भेलै किशुनजीके मेला भेलै ईसबके हमे आओर हिन्दू धरमके पूजा पाठ करै छिए हुनका मनाएल जाइ छै जइसेकि बाल बच्चाके वरदान देने रहथिन अच्छा ढङ्गसे ओनाहिए कैके जिए छिए लेकिन फेर पूजा पाठ सबचीज अपना करै छिए हुनका नामसे अपन रहै छी जेना जे होइ छै तेना करै छथिन भगवान सबरङ्गके हिन्दुस्तान बेगूसराय जिलामे सबरङ्गके पूजा होइ छै किशुनजी होइए गेलखिन दुरगाजी होलखिन कातिक पबनी होलै दीना भद्रीके मेला होलै सरस्वतीजीके मेला होलै जे सब जाति पुजै छिए हिन्दू धरम कहिके ईसभ देवताके पूजा करै छिए